इक बारी दी गल्ल ऐ मेरे इक दोस्त ने मिगी आखेआ कि तूं मेरे कन्नै रातीं शमशानघाट चल में तुगी इक चीज दस्सनां असेंं बी उस उसलै छोटे होंदे हे ते असीं बचपनें च रातीं इक बजे शमशानघाट चली गे शमशानघाट पुज्जे ते असीं उत्थें बैठे ते गप्पां मारन लग्गी पे गप्पां मारदे मारदे सानूं कोई चीज दी अवाज आई ते असीं उस चीज गी मजाक च लेआ मगर कुछ पंदरां मिंट्ट बैठने दे बाद असीं उत्थूं उट्ठियै घर बापस आई गे थोह्ड़े दिनें बाद मेरे दोस्त दी हरकतां च कुछ बदलाव में दिक्खे ओह् गल्ल करदा करदा रोन लगी पौंदा हा ते कदें कदें हस्सदा हस्सदा बी रोन लग्गी पौंदा हा फिर आस्ता आस्ता ओह् मुड़ा डिप्रैशन च चली गेआ घर आह्ले ने डाक्टर कोल लेई गे अस्पाताल दाखल कराया मगर मेरे दोस्त गी कोई फर्क नेईं पेआ फिरी उसी उस मुड़े दे घर आह्ले पंत कोल लेई गे पंत ने उ'नेंगी पूजा कराने आस्तै आखेआ ते कन्नै हवन बी ओह् पूजा महामृत्युंजय पाठ दी ही जेह्ड़ी पंज तो लेइयै छे दिन तक उं'दे घर चली पंज दिन लगातार महामृत्युंजय दा पाठ करियै उस मुड़े दे घर दबारा शांति बनी गेई ते ओह् मुड़ा स्वस्थ होई गेआ आखने दा मतलब एह् ऐ कि कदें बी मजाक च एहो जेह् पंगे नहीं करने चाहिदे कुछ लोग इनें चीजें पर जकीन नेईं करदे हैन पर एह् चीजां होंदियां न जित्थें शिव ऐ उत्थें एह् सब चीजां बी वास करदियां न ते कदें बी इनें चीजें दा मजाक निं बनाना चाहिदा कन्नै इस चीज गी सिरियसली लैना चाहिदा अज्ज ओह् मुड़ा हस्ट फुट परिवार च रैह्दा ऐ कन्नै अच्छी नौकरी करदा ऐ ते अपना खुशहाल जीवन ब्यातीत करा दा ऐ में बीं सारें के एहो सलाह् दिन्नां कि कदें बी एहो जेह् गल्त कम्म नेईं करने चाहिदे मतलब कि एह्दा नकसान होई सकदा ऐ